हमरा मतलब बर्तन कभी कभी खाना बनबै छी तऽ बर्तन जल जाइ ह शइ तऽ जरि जाइ हइ तऽ कभी कभी तेलके इतना लागि जाइ हइ ने तऽ ओ छूटैके नाम नहि लै छथिन तऽ छू छूटै नहि छै तऽ ओहिमे साबुन लगबै छी फिर भी साबुन लगेलाके बाद नॉर्मल छोटा छोटा बर्तन थारी भेल बाटी भेल गिलास ई सब तऽ अच्छा सऽ छूटि जाइ छथिन उसमे तऽ सिर्फ जूठा रहै छथिन तऽ अच्छा सऽ छूटि जाइ हइ लेकिन ओ जैसे कढ़ाइ भेलै ने कढ़ाइ लोहिया कहै छियै हमलोगके बिहारमे लोहिया कहै छियै तऽ ओ सबमे ने बहुत जल्दी छूटै कऽ नाम नहि लै छथिन तऽ ओहिमे हम साबुन लगाएब ओ से भी नहि छूटै छथिन तऽ बालू जैसे रहै छै ने गाँव घरमे बालू रहै छथिन या बालू तऽ हर जगह मिलै छथिन तऽ ओहिमे बालू दे के बहुत अच्छा से आ जाली आबै छै बर्तन धोय बला जाली से रगड़लहुॅं बहुत बहुत रगड़लहुॅं तब छूटि जाइ छथिन छूटि जाइ हइ लेकिन बहुत मेहनत लगै हइ तऽ मेहनत लागै लागैके बाद भी ओ छूटि गेलखिन तऽ नहि तऽ नहि छूटै छथिन लेकिन फिर भी तेल पाक छूटि जाइ छथि यही सब छै आरो बर्तन बासन बर्तन धोयमे हमरा अच्छा लागै हइ धोय लै छी सब चीज मतलब केते होइ छै ने फँसि जाइ छथिन काम करैमे फँसै नहि छियै लेकिन यही सब हइ बर्तन छोटा छोटा बर्तन तुरन्त साफ हो जाइ छै ओहिमे मेहनत जादा नहि लागै छै लेकिन ई तेल बला बर्तन जललै जैसे तरुआ अर बनबै छियै नऽ छू लैग जेतै तऽ छूटय के नाम नै लै छथिन